जी शर्मा जी दस हज़ार का रहेगा कहाँ कहाँ जाना कहाँ कहाँ है आपको तो सर यहाँ से दूरी भी तो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है नहीं नहीं सर उतना उतना लग हीं जाता है क्योंकि फिर सी एन जी डीजल जलता है फिर टॉल टैक्स का ख़र्चा है बहुत सारे ख़र्चे पड़ जाते हैं तो तो वही सब जोड़ नहीं नहीं सर इतना में अच्छा आप बोलिए आप कितना तक में जाना चाहते हैं नहीं सर उससे कम नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं इससे पहले पिछले बार भी गया हुआ था तो उतना ही लिया था पैसा अब उस टाइम तो रेट तो नहीं सर हम आपकी बात समझतें हैं लेकिन फिर भी उतना तो लग हीं जाएगा सौ दो सौ कम कर सकते हैं

नहीं नहीं सर अभी आप तीन हज़ार बोल रहे थे अभी फिर पाँच हज़ार बोल रहें सर इतना फीस लग सर लगता ही है इतना पैसा नहीं नहीं सर आप के लिए ज़्यादा एमाउंट होगा लेकिन ज़्यादा एमाउंट नहीं है फिर समस्याएं हो जाती हैं ना फिर जाना फिर ऐसा थोड़ी तो है आपको छोड़ के आ जाऊँगा फिर वहाँ पर रुकना फिर आपको साथ ले के आना तो बहुत सारे कर कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं तो इसके लिए तो नहीं नहीं सर वो नहीं लास्ट एमाउंट बोलिए आप कितना तक में जाना चाहते हैं नहीं सर उतना में तो नहीं हो पाएगा हम कुछ कम कर सकतें हैं दो सौ चार पाँच सौ आप के लिए ज़्यादा करेंगे तो हज़ार रुपये कम कर सकता हूँ नौ हज़ार से कम में नहीं हो पाएगा सर नहीं नहीं सर नौ सौ ना में नहीं हो पाएगा कम से कम लगेगा नौ हज़ार रुपये लगेगा कम से कम नहीं नहीं इतना में अगर जाना चाह देना चाहते हैं तो आप बोलिए फिर मैं आपके पास आऊँ नहीं तो कोई बात ही नहीं है ठीक है चलिए ठीक ठीक है ठीक है चलिए मैं आ रहा हूँ ठीक है ठीक ठीक ठीक है